मैं राजेश्वरी धुर्वे ग्राम तहसील अमरवाड़ा ज़िला छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हूँ मेरी पढ़ाई बारवीं कक्षा तक की हूँ मेरे दो बच्चे हैं मैं महि एक सात साल का बेटा है एक पाँच साल की बेटी है मैं गृहणी महिला हूँ मैं मैं कुछ करना चाहती हूँ केन्द्रीय सरकार से यही आशा है कि मुझे भी कुछ करने का मौक़ा दे मैं अकेली हूँ कुछ क्या कहते सहारा नहीं है सरकार से मुझे मदद चाहिए मुझे मैं बहुत परेशान हूँ कृपया करके मैं मेरी मेरे विचार को सुने